रंग बिरंगी मछलियाँ कैसे पाली जाती है उसका सी उसको पालन पालने काे सुविधा होता है उसको बनाना जाता है शीशा में यहाँ वह मछली रखी जाए तो वह गंदगी नहीं पहुँचेगी और बढ़िया उसकी सजावट करी जात है उस अच्छा लागत है सजावट बाहर के लोग आएँगे तो वह देखेंगे कि यह देखो मछलियाँ पाले हैं कैसा बढ़िया शीशे में रखते हैं देखो कैसे बढ़िया है और बड़ी भी हैं और देख कर अच्छी भी लगती हैं और वह जब खरीदने वाले आएँगे तो वह महँगी बिकाएगी तो जब वह महँगी बिकाएगी तो ले जाएँगी तो महँगे भाव से बिकाएगी तो ले जाएँगे तो बढ़िया काटेंगे बनाएँगे सुन्दर से उसको धोए बनाएँगे उसको बढ़िया बनाएँगे तो वह बढ़िया से बढ़िया उसको खाएँगे तो जब खूब जब अच्छा लागी खाए बनाए में अच्छा लगी तो वह उसी को ए एक दूसरे से मतलब बात बरखाव करिहें कि यार वह मछलियाँ शीशे में पली है वह हम लाएँ और रंग बिरंगी मछलियाँ बहुत अच्छी बनती है तो उसको चलो लाएँ वह उस मछली को खाएँगे और रंग बिरंगिया मछली को यो यह नहीं मछलियाँ खाए में अच्छी लगती है तो वह लोग ले जइहें तो उसको मतलब बढ़िया से बढ़िया बनाएँगे उसको और काट बना कर उसको बनाएँगे उसको खाएँगे तो एक दूसरे से बढ़िया बातें करेंगे कि हाँ खूब बढ़िया रंग बिरंगिया मछलियाँ बहुत बढ़िया अच्छी लगती है तो अच्छे स्वभाव से उसको वह मछलियाँ मतलब दुबारा में खरीदे जाएँगे तो बहुत बढ़िया से बढ़िया बिकाऍंगी महँगी भाव में